हिकु बार मां वन में घुमणु वियसि उते घुमंदे घुमंदे ओचितो हिकु शींहुं मुंहिंजे सामुहूं अची वियो ऐं उन के ॾिसी मुंहिंजी अखियूं टिड़ी वियूं ऐं डपु विचां किरी मां सुम्हीं रहियसि तॾहिं शींहुं मुंहिंजे अॻियां अची मूंखे सूंघणु लॻो ऐं हुन खे लॻियसि त मुंहिंजे में साहु कोन्हे त हुन मूंखे सूंघी छॾे ॾिनाईं हुन खे मूंखे मारियो कोन हुन खां पोइ मां उथी करे वियसि हली ऐं अहिड़ी तरह मां वनु घुमियो ऐं हीउ ॻाल्हि मां मुंहिंजे मरण ताईं विसारे कोन सघंदसि अहिड़ी तरह घणई माण्हूं घुमणु वनु ईंदा आहिनि पर घणेई माण्हूं वनु घुमण जे ज़रिए साह वारनि जंहिं खे तपाईंदा आहिनि घणेई वण टिण टोरींदा आहिनि घणई काठियूं ॿारे करे वन में ॿाहि ॿारींदा आहिनि जंहिं करे साह वारनि खे वन में जीअण में ॾाढी ॾुखियाई थींदी आहे इन करे असां सभिनी खे वण टिण पोखणु घुरिजे ऐं सभिनी माण्हुनि खे समुझाइणु घुरिजे त वण टिण खे ना टोरो ऐं साह वारन खे ना तपायो